जी हाँ एक ऐसा विषय है जिस में हम लिखना चाहते हैं पर हिचकिचा रहे हैं लिख नहीं पा रहे हैं यह विषय हमारे देश के क़ानून के बारे मैं है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे जुर्म हो रहे हैं लेकिन उस मे क़ानून हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है और हम सब से ज़्यादा इस विशय में लिखना चाहते हैं जिस में लड़कियों को रेप कर के उन्हें मार दिया जाता है और जो रेपिस्ट होते हैं वो बा इज़्ज़त बरी हो कर घूम बाहर घूमते हैं लेकिन जिस का रेप होता है बेचारी के घर वाले बेचारी का ज़िंदगी तबाह हो जाती है मर जाती हैं जिस के बारे मैं हम लिखना चाहते है हम यह सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई भी लड़का आदमी अगर किसी लड़कि का रेप कर के उस को मार डालता है तो उन्हें सब से पहले बीच चौराहे पर खड़ा कर के गोली मार देना चाहिए जिस से आगे ये ना हो आगे लोग ये सोचने से डरें कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमें बीच चौराहे पर गोली मार दी जाएगी इस से हमारे बहन बेटियाँ सुरक्षित और सर ऊँचा कर के कहीं भी घूम सकती हैं